آج کی تاریخ میں ہندوستان کے اندر اردو زبان کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج کی تعلیم کی بیس جو ہے ہندوستان میں انگریزی میڈیم کے حساب سے ہر ماں باپ اس کے اوپر زیادہ توجہ ڈال رہے ہیں جس کی بنا پہ اردو کی زبان پہ سبھی کی نظروں سے ہلکا ہوتا جا رہا ہے اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہر گاؤں قصبے مساجد اور دیگر مکتبہ فکر سے اردو کی مستقبل کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور اس کے فروغ کے لیے فروغ کے لیے ہمارے ذمہ دار اس کے اوپر توجہ دیں تاکہ ہر گھر ہر دیہات ہر گلی کوچے میں اردو زبان کی اردو زبان کی جو ہے فروغ ہو سکے اور اردو جیسی مٹھاس بولی کے اوپر دنیا دنیا کے اندر اس کا ترقی ہو سکے اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو مٹھاس سے مٹھاس سے لبریز ہے اردو زبان ہی ایک ایسی ہے کی کہ ساری زبانوں کی ترجمانی کرتی ہے اور اس کے اندر ساری زبانیں کے اثرات پائی جاتی ہے اس لیے اردو کے لیے ہمیں اور سبھی لوگوں کو مل مل جل کر کے اس کی ترقی کے لیے اس کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ اس کی ترقی اور اس کی عروج کے عروج پہ پہنچے اور اس کے ذریعے سے ہم ہندوستان والوں کے کے لیے اردو زبان کے ذریعے روزی اسباب پیدا ہو سکیں حالانکہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے اوپر اگر حتی الامکان کوشش کی جائے تو اس کے ذریعے سے بہت سی راستہ ہموار ہوگا جو ہم جیسے بے روزگار اور جیسے پسماندہ علاقے میں یہ چیز جو ہے ان لوگوں کے لیے بہتر راستہ نکال سکتا ہے